हैलो नमस्ते नमस्ते प्लम्बर होर बोल्ला दे में बाथरूम दी फिटिंग करानी ही ते मिगी सनायो की थुआढ़े कोल केह्ड़ी केह्ड़ी फिटिंग ऐ अच्छा ते मिगी सनाओ की केह्ड़ी बैस्ट रौह्ग तुस अपने सनाओ तरीके कन्नै भी अच्छा ठीक ऐ भी तुस नाप लैने गी कदूं आवा दे नेईं तुस मिगी मेरा नंबर लेई लैयो नी एह् मेरा नंबर ऐ ते मिगी फोन करियै सनायो ते में आह्गी मतलब में कुसै गी भेजगी घरै दा ते तुस आई जायो ते नाप लेई लैयो ते फिर असेंगी जल्दी गै करी देई ओड़ेओ एह् कम्म ते दौ तरीक भी में पक्का करां ना की तुस पक्का आह्गो एह् सूल चौक उप्पर उतरना इत्थें उप्पर पैह्ला घर गै साढ़ा रोड़ ओह् चार कमरे इक्क बाथरूम इक्क किचन ऐ ते बाथरूम दी तुस बाकी ओह् जेह्ड़ी ऐ ओह् तुस बधियै करी ओड़ो ते बाकी भी दिक्खी लैयो थोह्ड़ी नॉर्मल करी लैयो चाली पाइपां भी हून तुस इंया असें अपना आइडिया लाया हा की इन्नियां ते बाकी तुस नाप बगैरा लेइयै दिक्खी लैयो कि किन्नियां लगदियां न आं ठीक ऐ ओह् भी तुस चार मेरे स्हाब कन्नै चार ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ